बुजुर्ग लोकके अगर देखल जाए तऽ अभीके समाजमे खेल तऽ जेना देखै छियै हमसब जेना समाजमे तास बहुत जादा खेलैए ओ सब तास खेलते हुए ओकरा सबके देख सकै छियै हमसब कि तासमे मनो लागै छै ताहि दुआरे ओ सब बुढ़ सब आदमी बैठ जाइत छै जेना कुनू कोनो गाछे भए गेल गाछके नीचाँमे खास करिके ओकर सबके जगह रहै छै ओतऽ बैठ जाएत आरामसँ ओतऽ खेलैत रहैए ओ सब मनोरञ्जनके भी साधन रहै छै हरदम जमा रहैए सुखो दुखके भी बातचीत हैत रहै छै एक दूसराके विषयमे पता चलैत छै जे छै ककरो समस्या छै या पायके ही समस्या छै तऽ कमसँ कम खराबी अगर केओ आर्थिक रूपसँ मदद कए सकैए सब मिलके दू चारि दिनमे बहुत सारा देश दुनिआके भी खबरके बातचीत होइत छै दुनिआमे की चलि रहल छै देशमे की चलि रहल छै केकर की होना चाही किआकि खास करिके देखल जाए तऽ कोइ बात करै वला भी आइ काल्हिके गाँव समाजमे मिलैत नहि छै तऽ ई तरहके अगर खास करिके जगह देखल जाए तऽ खेल एकटा बड़का माध्यम छै ओकर सबके बीचमे इकठ्ठा हइ कमसँ कम अपन सुख दुख बाँटैए एक दूसराके साथ भाईचारा भी बढ़ै छै सब मिलके एक दूसराके सहयोग भी करैत छै ई तरहके जे छै जे हमर सबके संस्कृतिके भी एक हिस्सा रहलै कि सबके मिल जुलके रहना छै ओ अगर देखल जाए तऽ सचमे बुढ़बा सबके मामलामे ओहि सबके देख सकै छियै ओहि सबमे हमरा सबके देखा पड़ै छै आ ओकरा बच्चोकेँ सीख मिलैत छै सब एक दूसरासँ गप करैत छै तऽ ओहिसँ सीखो लऽ मिलै छै कि हमरो सबकेँ अहिना बैठ कऽ बात करनो छै रहनो छै अच्छासँ